हाँ जी नमस्कार नमस्कार जी हाँ जी हाँ जी आपकी वीडियोग्राफी हो जाएगी डेट वगैरह कब की है आपकी जी कौन सी डेट आपकी क्लियर नहीं आ रही तीन अगस्त की है जी देख के बता रहा हूँ खाली है कि नहीं खाली है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ एक सेकेंड हो जाएगी जी आपकी जी तीन तारीख को हाँ घर से बाहर तक हो जाएगी कैसा वीडियो आपको चाहिए नार्मल वीडियो या एच डी वीडियो एच डी फोटो वगैरह कैसा आपको चाहिए उसी हिसाब से आपको हम रेंज बता सकते हैं कि किस रेंज में कौन सा वीडियो आपका हो जाएगा उसी माध्यम से आप बताएं हमें तो उस हिसाब से आपको हम बता देंगे कौन से प्राइस पर आपका कौन सा वीडियो बुक हो सकता है हाँ जी सर हो तो जाएगा आपका तीन अगस्त हमारे पास डेट खाली है मगर आपसे हम ये कह रहे हैं कि तीन अगस्त वाली जो डेट आपकी है उस डेट पे आप ये बताएं आपको एच डी वीडियो चाहिए या सिम्पल वीडियो फोटो कैसा किस क्लियरटी में आपको वीडियो चाहिए जो हमारा नॉर्मल वीडियो होगा वो आपको करीब साढ़े तेरह हज़ार के आस पास पड़ेगा अगर आप हमारा एच डी वीडियो चाहते हैं एच डी वीडियो फाइव सेवन फोटो फोर सेवन फोटो नॉर्मल वीडियो होगा फोर सेवन ओ बी एस में जो आप उससे एच डी वीडियो फोटो चाहिए तो उसके लिए फोटो साइज़ भी आपका एच डी आएगा बड़ा तो उसके लिए आपको करीब पैंतीस से अड़तीस हज़ार के बीच का खर्चा आएगा पैंतीस हज़ार का खर्चा आपको लगेगा इसमें एच डी वीडियो में आप उसको डिसाइड कर लीजिए कौन सा वीडियो चाहिए पैंतिस वाला चाहिए या आपको साढ़े तेरह वाला चहिए जी सर जी सर आपका जो पैंतिस वाला वीडियो आपकी तीन तारीख को बुक हो जाएगा उसमें आपका शादी उससे क्या बोलते हैं तिलक वरीक्षा सारा कुछ उसमें शादी बारात तक आपका जो होगा उसमें सारा कुछ आएगा ठीक है जी ओके जी ओके नमस्कार जी नमस्कार